रोज़ु सुबुह जो उथी फ्रेश थी डुकण सां शरीरु फुर्तु ऐं स्वस्थ रहे थो घणेई इन ॻाल्हि जे करे मुंहिंजा मित्र बि ठहिया आहिनि उहे बि उते ई बग़ीचे में ईंदा आहिनि ऐं मूंसां गॾु डुकंदा आहिनि रोज़ु असां मिलंदा आहियूं थोरी योगा कंदा आहियूं पहिरीं ऐं उन खां पोइ डुक लॻाईंदा आहियूं सॼो कलाकु असांजो आराम सां इन ॻाल्हियुनि में व्यतीत थींदो आहे ऐं दोस्त कुझु हंसी मज़ाक़ बि कंदा आहिनि कुझु घर जूं कुझु कम जूं ॻाल्हियूं बि कंदा आहियूं हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़े छोकिरे अची करे मूंखे चयईं त अंकल तव्हां मूंसां गॾु डुक लॻाईंदा हिकिड़ी दौड़ कंदा त मां चयो बेटा मुंहिंजी वॾी उमिरि आहे ऐं तूं आहीं नंढो ऐं तोसां गॾु मां कीअं डुक पाईंदुसि दौड़ लॻाईंदुसि पर उन चयईं अंकल चॉक्लेट जी ॻाल्हि आहे तव्हांखे बि मिठो वणंदो आहे मूंखे बि मिठो वणंदो आहे त मां चयोमांसि ठीकु आहे हलो लॻायूं हिकिड़ी चॉक्लेट त मिलंदी लॻे त थो ईअं ई असां ॿिन्हनि डुकणु चालू कयो धीरे धीरे करे अॻियां वधंदो वियो छोकिरो पोइ मां मुंहिंजी डुक थोरी तेज़ु कई ऐं मां उन खां उन खे हिक जे हिकु ॿिनि क़दमनि ते जीत हासिलु कई जंहिं सां मूंखे हुन अहिड़ी नज़रुनि सां ॾिठो जो हू लॻे पियो जीअं अचंभित थी वियो हुजे ऐं उन खां पोइ चयईं अंकल सची ॻाल्हि आहे की डुकण सां माण्हू फुर्तु ऐं स्वस्थ रहे थो